साक्षी टैव्लिंग एजेंसी सां उहो ॻाल्हायो था दादा तव्हां हरि ओम दादा मां तव्हां खां हिकिड़ी लखनऊ जी टिकट बुक कराई आहे परींहं वञण जी यारहीं यारहीं तारीख़ जी चारि ॾींहं आहिनि हुन में त मां ॿुधो आहे उहा ट्रेन थोरी डिस्टर्ब थी हले पेई त त तव्हांखे छा थो पियो लॻे मां पंहिंजी ट्रेन चैंज कया या ओॾी महिल ताईं हिनजी सर्विस ठीकु थी वेंदी या हिन में बि कोई ट्रेन अहिड़ी आहे जेकी मां रास्ते मां बि चैंज करे ऐं अॻिते जी जर्नी मां करे सघां त जीअं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आहे हूअं कानपुर ताईं लाहींदी आहे कानपुर खां बि मूंखे बि ट्रेन मिली वञे त तव्हां थोरो मूंखे सजेस्ट कयो कि मूंखे रास्ते में कोई वञण में परेशानी न अचे मां ॿुधो आहे या ट्रेन लखनऊ मेल पोइतो कोई ॾए पंद्रहे ॾींहं खां मतिलबु डिस्टर्ब थी पई हले हुनजी में बि कानपुर लाइन ते कोई एक्सीडेंट थियो हुओ अञा ताईं उहा लाइन भाली न थी आहे त मां तव्हां मूंखे थोरो हिन जे बारे में सजेस्ट कयो या हिन ट्रेन जी टिकट खे कैंसिल करे मां ॿीं कंहिं ट्रेन में कानपुर ताईं मां सफ़रु तंहिं कया या कालका एक्सप्रेस में वञा उतां मां पोइ वरी कोई ॿीं ट्रेन खणा त मां तव्हांजे फ़ोन जे इंतजार में आहियां ऐं हिन ई खां बि कोई बढ़िया कोई ऑपशन हुजे त तव्हां मूंखे ॿुधायो थैंक्यू